जी सर कोरियर से बोल रहे हो जी हाँ सर कहाँ पर हो आप अच्छा तो सर आपको आना है आपको एड्रेस पता है हाँ सर बता रहा हूँ मैं विलेज मोहासा तेहसील वावै ज़िला नर्मदापुरम जी विलेज मोहासा में मकान नंबर उनतीस हनुमान मंदिर के पास

हनुमान मंदिर के पास तिराहा है वहीं पर है सर मकान नंबर उनतिस जी जी जी सर ठीक है